जोंनि कक्राझार कक्राझार डिस्ट्रिक्टनि बिदिनो बैसो गोनां सुबुंफोरनो सोरकारनिफ्राय अननानै बिदिनो एसे एनै दान हरनाय जायो आरो जेनेबा जायखौ होनो उरनदय आरो माबाफ्राबो फिसाय गैयि बिधवाफ्राबो बिदिनो उरनदयबो मोनो आरो बुरै माबा मोनो रान्दि पेनसन मोनो सोरबा सोरबा बेजोंनो गावनि लोमजानाय साजानाय बेराम आजार नायनो थाखाय बिदिनो एसे एनै सहायखौ मोननाय जायो आरो बिदिनो बिसोरो बिदिनो न'नि एसे एनै माबाफोरजों सोलिनो हायो आरो सोलिनो माबानानै जा माबानानै थायो आन्दायलायलाङो आं